हेलो क्या आप कैब वाले भैया बोल रहे हो प्लीज जल्दी आ जाइए हमारी ट्रेन छूट जाएगी हमें जाना है बाहर थोड़ा हमने चार दिन से कैब बुक करवाए थे आप अभी तक नहीं आए कहाँ हो आप आपका दिमाग ख़राब है क्या आपको पता है हम कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पर